इतिहा ऐतिहासिक तौर पर पहले लालटेन दिया लालटेन दिया और मोमबत्ती जलाए जाते थे और और आज के आज के ऐतिहासिक में एं लाइट एं लाइट लैंप लाएट लाइट चलने लगी बिजली का ना बिजली का उत्पादन उस समय नहीं था ये अब क्या अब आ गया बिजली का और लइन हीटड़ सब हैं सब बिजली पर चल रहा है चल रहा है इससे हं इससे ऐतिहासिक रूप आगे बढ़ गया बढ़ रहे हैं इससे इससे आग इससे आगे बढ़ रहे हैं इति इतिहास का इतिहास को इतनी जो बितिहा इतनी जो बिती बात को इतिहास कहते हैं ये इससे इतिहास ये इतिहास के पिता यह पिता थे अरस्तू और देव देवनागरिक शास्त्र शास्त्र के अनुसार चल रहे थे यह ऐतिहासिक के रूप में ऐतिहासिक के और इतिहास के रूप में हम हमें अत्यंत अत्यंत आवश्यकता की अनुमति दी जा सकती है ऐतिहासिक हैं इतिहास के इतिहास के अनुमति दी जा सकती है अंतर्गत ऐतिहासिक के अव अनुमति दी जा सकती है ये ऐतिहासिक के रूप में हड़प्पा सभ्यता उन्नीस सौ सैंतालीस इस्वीं में देश देश अन्दोलन के देश अन्दोलन के बारे में उचित किया था अकबर अकबर बीरबल अपरर अकबर बीरबल के नाम से नाम से ऐतिहासिक के प्रथम युद्ध हुआ उ प्रथम युद्ध हुआ था इसके कारण इतिहास हैं इतिहास हमारे देश की अंत्यतह अत्यदायिक अत्यदायिक उचित उचित समय पर यह इतिहास इतिहास की अनुमति की अ आवश्यकता दे सक दी जा सकती हैं इसके अंतर्गत हमें इतिहास के इतिहास के अभ्या जानने के लिए उसकी इसके प्रभाव के लिए अति आ अति आवश्यकता की अनुमति या अनुमति पुर्ति यह पूर्ति कर कर कर रही थी इसकी इसकी इससे हमें एं इससे हमें अनुमति दी सा दी जा सकती हैं कि इतनी ज़ो अब इतिहास को इतिहास कहते हैं दो अक्टूबर दो उन्नीस सौ ए बहत्तर एक महात्मा गाँधी का जन्म हुआ था दो पाँच सितंबड़ कृष्ण कृष्णदेव वल्लभ भाई पटेल के नाम से पाँच सिटंबर मनाया जा सकता है मनाया जाता है मनाया जाता है इसके अंतर्गत भी इसके अंतर्गत इतिहास के नागरिकों देशों की देशों की अत्यंत हं अनुमति से उपलब्ध करने के लिए उत्तरदायी या उत्तरदायिक पड़ती विधियाँ विधियाँ कि किए जा सकते थे प्रतिदिन इतिहास के इतिहास के दिशाओं में पर्दा ही स्पर्धा प्राप्ति करने की अनुमति की व्योहाव होना अत्यंत आवश्यक था